हैलो नमस्ते नमस्ते बताइए सर जी कौन सी है मिल जाएगा एक क्या करोगे अच्छा क्या लेना है

मिल जाएगा आपको यह क्या कहते हैं दस पर्सेंट तो इसमें लगेगा ठीक है देते हैं अब गोरमेंट का जो सुलझाया वही बस मिलेगा ना आपको ठीक है मिल जाएगा कितना चाहिए वह है दस लाख मिल जाएगा मिल जाएगा टाइम लगेगा जी जी जी क्या कहते हैं आधार कार्ड वगेरह हो गया बैंक का पासबुक वगैरह चाहिए निर्वाचन कार्ड चाहिए और क्या कहते हैं बी वी के मोबाइल नंबर वगैरह चाहिए अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है हुआ है तो मिल जाएगा नहीं तो यार अपडेट करवाना पड़ेगा आपको ठीक है अगर हुआ हो तो सही है नहीं तो अपडेट करवा लें आप अभी क्या कहते हैं लमसम टाइम लगेगा अभी ठीक है अभी टाइम बस कम से कम पाँच छः दिन लग जाएगा आपको पूरा डाकू पूरा डाक्यूमेंट्स आपके आइए आप ठीक है कौनसा गाड़ी चहिए गाड़ी कौनसा लेंगे ओके धन्यवाद